हमरा सभकेँ जे छै से टेक्निकल कोनो ज्ञान नहि यऽ हमसभ जे छै से घरेमे सिलाइ करै छी सिलाइ मशीनकऽ जे छै से अथी छै से सिलाइ मशीन चलबैत छी आओर टेक्निकल कोनो ज्ञान नहि यऽ हमरासभकेँ पढ़ल लिखल कमे छी ओहिके चलते हमरा सभकेँ जे छै से सिलाइमऽ जे छै से अथी करैत छी ब्लाउज पेटीकोट आओर साड़ी साड़ीके कोर मोरनाइ फॉल लगेनाइ पिको करनाइ आओर जे छै से सूट पटियाला ईसभ बनबैत छी आओर इएहसभसँ हम अपन सभकेँ जीवनयापन करैत छी आ गुजर करैत छी कहुनाके आओर हमरासभकेँ टेक्निकल कोनो ज्ञान नहि यऽ आ हमरा सभकेँ जे वएह खाली सिलाइपर आधारित छी जे वएहसभ करै छी सिलाइ कएकऽ गुजर करैत छी आ अपन आओर जे छै से हमरा सभकेँ ओ सभ चीज जेना कंप्यूटर भेलै ईसभ चलबए नहि आबय यऽ ओसभ हमरासभकेँ ज्ञान नहि यऽ ओते पढ़ल लिखल छियै नहि तऽ कम पढ़ल लिखलमे अपन कहुनाके गुजारा करै छी जीवनयापन अपन कहुनाके करैत छी सिलाइ कएकऽ